نہیں میں نے کوئی بڑا مجسمہ یا اس قسم کی چیز یا اسکلچر تو نہیں بنایا ہے اور ایکچولی مجھے گھر میں والد اور والدہ اس چیز کے لیے منع بھی کیا کرتے تھے کہ نہیں میں اس قسم کی مجسمہ سازی نہ کروں لیکن ہاں ان لوگوں نے ڈرائنگ وغیرہ بنانے کے لیے یا پھر چھوٹے چھوٹے دستکاری کے نمونے بنانے کے لیے بڑا جو ہے تو حوصلہ افزائی کرتے تھے میری میری جو والدہ تھیں تو اور پپا بھی جو ہیں تو میرے انہوں نے اکثر مجھے اسٹل لائف تصویریں یا پھر سینری بنانے کے لیے وہ کافی اچھی اچھے مشورے دیتے تھے اور بتا بتایا کرتے تھے تو مجھے جو بیسک جو ڈرائنگ ہوتی ہے تو یہ سینری بنانا اس قسم کی چیزیں جو ہے تو مجھے میرے والد سے والد نے سکھائی اور اس میں رنگ کیسے بھرتے ہیں واٹر کلر کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اگر آپ مختلف قسم کے پینٹ استعمال کریں گے کراؤن کو کیسے استعمال کرنا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں مجھے میرے والد نے سکھائی ہیں کیونکہ ان کا وہ کافی اچھے ان کی ڈرائنگ کافی اچھی ہے اور وہ خود اچھے اچھے ایک مصور ہیں تو خیر یہ ان کا پروفیشن نہیں ہے لیکن یہ ان کی ہابی رہی ہوگی ان کے وقت میں تو جس کی وجہ سے میں میں ہمیشہ اور ان کی ایک اور چیز جو تھی وہ ٹے ٹیلی گرافی بھی ان کو بہت اچھی آتی تھی تو یہ چیزیں جو تھیں جب میں اپنے اپنے بچپن میں میری ہینڈ رائٹنگ تو مجھے اکثر میرے والد بتایا کرتے تھے کہ قلم کو کس طریقے سے پک پکڑنا ہے یا پھر انگلش کی کیلی گرافی کیسے کی جاتی ہے اردو کی کیلی گرافی کیسے کی جاتی ہے کس طریقے سے آپ کو دو لائنوں کے بیچ میں یا پھر جو حروف تہجی ہیں اس کا جو ہے تو کتنا بڑا ہونا چاہیے یا کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں مجھے میرے والد نے اور ان کی کیلی گرافی اور ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت زیادہ اچھی جب وہ لکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پیپر کے جو کاغذ ہیں اس کے اوپر بالکل موتی بکھر گئے ہیں اور بہت الگ ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے تو وہ وہ انہوں نے کوشش کی مجھے سکھانے کی خیر میں اپنے والد کی جیسے اتنا پرفیکٹ تو نہیں لیکن میری انگلش اور اردو کی تھوڑی کیلی گرافی ٹھیک ہوگئی اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھے جب جو اسکول کا اسائنمینٹ ہوتے تھے اور ڈرائنگ وغیرہ کے تو اس میں بھی مجھے اکثر مدد کیا کرتے تھے امی جو ہیں تو انہوں نے مجھے گھر پر دستکاری یا انبرائڈری اس قسم کی چیزوں میں میری مدد کی تو اس طریقے سے میری مدد کیا کرتے تھے اسکول کے اسائنمینٹ کو کمپلیٹ کرنے میں